دہلی میں سیاحوں کے مقامات تو اتنے ہیں کہ بس میں بتا نہیں سکتا آپ کو بہت مقامات ہیں دہلی میں سیاحوں کے لیے گھومنے کے تفریح کے اعتبار سے ٹھیک ہے کھانے پینے کے اعتبار سے ٹھیک ہے تفریح کے اعتبار سے آپ چلے جاؤ اولڈ فورٹ ہے پرانا قلعہ ٹھیک ہے اور یہ کیا بولتے ہیں جامع مسجد ہے ٹھیک ہے لال قلعہ ہے ٹھیک ہے اور جو ہے قطب مینار ہے اور جو ہے یہ سب مغلوں کے بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر چلے جائیں اگر سیاح تو وہ دیکھتے بس دیکھتے ہی رہ جائیں اس طرح کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں ہمایوں ٹومب ہے ٹھیک ہے آپ جاؤ یہاں پہ جا کر کے آپ وہاں کی نقاشی ٹھیک ہے سیاح جاتے ہیں وہاں کی نقاشی کو دیکھتے ہیں تو تو اس کو بس دیکھ کر کے ان کو ان کے دل سے یہی نکلتا ہے کہ ہاں جی کوئی چیز بنی ہوئی ہے یہ گھومنے کے اعتبار سے بہت اچھی جگہیں ہیں جو آج ہمارے جو بزرگ ہم کو دے کر کے چلے گئے اور جو ہے ابھی حال فی الحال کے اندر بنائے ہوئے بہت سارے پارک ہیں جیسے کہ یہ سندر نرسری ہو گیا پنک سٹی ایک یہاں پر پنک پارک کر کے ہے ایک وہ ہو گیا ٹھیک ہے بہت سارے ڈی ٹی سی پارک ہے ہمارے یہاں پر ٹھیک ہے جامع مسجد کی بیک سائڈ پہ ایک بہت اچھا پارک ہے یہاں پہ سیاح آتے ہیں گھومتے ہیں بہت اچھے اچھے پارک ہیں یہاں پر بہت اچھی جگہیں ہیں یہاں پر ٹھیک ہے انڈیا گیٹ انڈیا گیٹ پر تو کیا بولتے ہیں لوگوں کا ہجوم ایٹ اے ٹائم رہتا ہے ہمیشہ جو ہے لوگوں کا ہجوم انڈیا گیٹ پہ موجود رہتا ہے ٹائم کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے لوگوں کے لیے لوگ تو سوچتے ہیں کہ جب چاہے چلے جائیں وہ گھومنے کی اچھی جگہ ہے ایسی بات نہیں ہیں تو انسان گھومنے کے اعتبار سے اگر باہر سے سیاح یہاں پر آتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ گھومنے کے اعتبار سے بہت پارک ہیں اور جو ہے بہت ایسی جگہیں ہیں بہت میوزیمس ہیں ٹھیک ہے جن کو وہ دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں اور انڈیا کی تعریف ہی کرتے ہیں ویسٹ آف فنڈر ہے جو ابھی کا بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے جو بہت زیادہ ویسٹ چیز ہے جو بیکار ہوتی ہیں لوہے کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان چیزوں سے بنایا ہوا ہے اور بہت اچھا بنایا ہوا ہے آپ جائیں گے تو آپ وہاں کی رونقیں دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے